लग्न कार्य जें आसा जें हें सदांच आनंदमय आसा मजे मजेचे आसा प्रत्येक लग्नान सूख खूब सूख भोगता आनंद दिता मजा दिता कारण लग्ना कार्यातले प्रत्येक जे क्षण आसा ते लग्ना कार्यातल्या प्रत्येक मनशाक सदां आनंदूच दिवपा सारकें आसा ते आमचें साखरपुडो म्हणा घाणो काणपाची काणपाचो कार्य म्हणा दाती म्हणा हळद आनी मागीर मूर्त आतांच्या काळान मेहेंदी घालप आनी संगीत हो आनी गोंय राज्यान गोंय राज्याच्या लग्नांनी एक एडिशनल किंवां अदीक मुमेंट असो हो एड जाल्लो आसा आज काल लोक मेहंदी घालता आसतना एक वेगळी मजाशी तयार करता सेपरेट एक संगीताचो एक तेंचो कार्यक्रम आसता जेन्ना लोक लग्ना विशयीची तरेतरेची गाणी आसा तीं लावन पदां आसा तीं लावन सगळीं सगळीं मेळन नाचतात धोलतात आनी मजा करतात

संगीताची लग्न कार्यां विशयी बरी पदां म्हणटा तीं बॉलिवूडांतली सांगची म्हटल्यार नच देनी सारी मागीर

टुमका लाग दे आनी